जय झूलेलाल हा मां पंहिंजे घर में एलपीजी सिलैंडर उपयोग कंदी आहियां ऐं हुनखे टाइम टू टाइम ते सुरक्षा जो बि ध्यान ॾींदी आहियां छो त करे थोरी सी सावधानी घटि ना ध्यानु डिनो न कि नुक़सान थी थो सघे मां हुन खे स्टाट करण महिल शुरू करण महिल पहले ध्यानु ॾींदी आहियां कि कोई बांस त नथी अचे पई ऐं पंहिंजे सिलैंडर जे आसे पासे में बिल्कुल बि प्लग पॉइंट न रखंदी आहियां ऐं हुनखे राति जो सुम्हणु वक़्त ई मां हुन जो ध्यानु ॾींदी आहियां की हुन जो नोज़ल बंदि करे छॾियां ऐं पंहिंजे सिलैंडर के ओपन एरिया में रखंदी आहियां ताकी गैस जी लीकेज बिल्कुलु न अगरि लीकेज थी ति वञे त दरियूं खोले था छॾूं पिया जय झूलेलाल